ओरैनोथ' आंनि मथेबा आंनाव आं फुटबल गेलेनो मोजां मोनो आरो बिजनेस नि फारसे आंनाव जोबोद इन्थारेस्टिं ओमफ्राय आं बरतमान बेटारि गारि सालायो आरो ओरैनो एफा एनै आबाद मावो आरो बायदि बायदि खामानि दामानि गासैखौबो एसे एनै रोंगौआनो आं

ओरैनो गावबा गाव रोंगौथिनि सायाव सायाव जेसेबां नाजायो एसेबां मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावनो हायो आरो नाजानाय गैयाबाथ' जेबो जाया मानसिया जेसेबां नाजायो एसेबांनो खामानि दामानि आखा फाखा जायो आरो रोंनायखौबो जथेस्थ' गावबा गावनो सोलोंनानै लानो हायो ओमफ्राय मालायनि सायाव बाराद्राय सोनारनो नाङा गावबा गावनो खामानि मावनानै

हुदाफोरखौ सोलोंनानै लानाया मोजां आरो हुदाफोरखौ जौगाहोनायनि फारसेब्ला माखासे मानसिफोरनाव नलेज लानानै खामानि मावनायाबो मोजां रोङैखौ सोंनांगौ रोंनायखौ मावनांगौ आरो दैज्लां फैबा गायनाय फुनायाव आखा फाखा जानांगौ गायखांनानै जेब्ला माइ फिथाइ थायो अब्ला इसे एनै एम्फौ जायो बेफोरखौ मुलि सारनानै जेला माइया मोनो अब्ला माइखौ हानांगौ आरो मा आं दा दखाननि सायावबो इन्तारेस्टेट दखान